हा राजू यार तूं हिकु प्रोडक्शन तयारु करे रखियो आहे हुन लाइ तोखे मुंहिंजे अकेडमी जे सर्टीफिकेट जी ज़रूरत आहे त मां हिन महिल हिकु ॾाढी ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त आहियां त हुन सभिनि जो तोखे जेको खपे उहो मुंहिंजे मोबाइल ते वाट्सअप करे छॾ त वरी मां तोखे जल्दी जल्दी खाली थी करे पोइ हिन खे तोखे सॼो वाट्सअप कयां थो पियो